हाँ हमारे क्षेत्रों में पारम्परिक त्यौहार मनाए जाते हैं और कार्यक्रम में मनाए जाते हैं और हमारे क्षेत्र में त्यौहारों को अच्छी तरह से मनाते हैं जो कि बाहर के पर्यटक लोग होते हैं वो भी हमारे क्षेत्र के त्यौहारों को देखने आते हैं जैसे कि दशहरा है दीपावली है होली है उसको हम हमारे क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं इन त्यौहारों को और हमारे त्यौहार बहुत ही फेमस हैं जिस से क्या है कि लोग जो भी पर्यटक लोग होते हैं और वो हमारी वो सब ऐसा भी लेना चाहते हैं तो इस लिए हमारे त्यौहार बहुत ही अच्छे त्यौहार हैं